शहरी और ग्रामीण स्कूलों के बीच काफी अंतर पाया जाता है शहर में विभिन्न प्रकार के सुविधाएं हैं ही जोकि गाँव में नहीं हैं और इन्हीं चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए बहोत से लोग अब गाँव से सहरों के तरफ अग्रसर कर रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर की तरफ भेज रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सुपील सुविधाएं अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हैं और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है और गाँव में अक्सर प्राइमरी विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय ही होते हैं और यहाँ पेर भी सरकारी विद्यालयों में सरकारी शिक्षकों की स्थिति ऐसी है बहुत ही निम्न स्थिति है और बहुत स्थिति है इसलिए जीतने भी अभिभावक एवं माता पिता हैं वए अपने बच्चों को या तो इंग्लिश मीडियम जैसे स्कूल और शहरों में भेजना पसंद करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर उनको अच्छी गुणवत्ता